हेलो नमस्कार भाई साहब कौन जी बात कर रहा हूँ बताइए अमित भाई अच्छा तो पूरी फैमिली से होगी या आप अपना पर्सनल करवाएंगे अच्छा अच्छा तो आपकी एज क्या होगी भैया और वाइफ़ की अच्छा और पिताजी की अच्छा अच्छा तो देखिए हमारे पास जो पॉलिसी हैं वो पचास हजार रूपये से लेके बीस लाख रूपये तक के बीच में है जो हमारे पास प्लान है इसमें दुर्घटना भी रहती है इसमें ये रहेगा अगर मान लीजिए आपने बीस साल तक का बीमा करवाया पर आपने एक किश्त जमा की है मान लीजिए जो आपने प्लान करवाया वो बीस साल तक है और आप एक ही किश्त उसकी जमा की है बीमा आपका बीस लाख रुपये का है अगर आपने एक किश्त जमा कर दी है इससे अगर आपको कुछ होता है तो पूरा पैसा बीमा का करीब बीस लाख रुपये आपको देगी हाँ अगर अगर एक किश्त जमा होने के बाद अगर आप को कुछ होता है तो पूरा पैसा जो है

उसका उसका ये रहता है कि जो बीमा कम्पनी उसका इलाज करबाती है जैसे मान लीजिए आपका चला गया तो आपका इलाज वो पूरा इलाज का पैसा देगी आपको पैसा से इलाज करवा लीजिएगा जो हाँ जो उसके बिल वगैरह है वो आप देंगे तो आपका उसका जो पेमेंट है वो हो जाएगा हाँ कम्पनी जो ये ये जितने भी जैसे आपका मेडिकल हो गया सामा हो गया जो बड़े बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल वगैरह हैं इनके लिए जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप इन्ही में इलाज करिए यहीं से बिल लीजिए और बिल जो है आप किसी एजेन्ट को दीजिए जैसे हम हमारे माध्यम से आप निकलवाएं तो आप हमको देंगे तो हम उस बिल का भुगतान करवाएंगे

सिक्यूरिटी में मान के चलिए अगर आप लेना बीच में निकालना चाह रहे हैं तो आप मान के चलिए दो तीन साल जमा किया दस लाख रुपये के आसपास आठ नौ नौ लाख रुपये के आसपास वो निकाल के आपको दे देगी अगर आप पाँच छः साल के लिए चला दस साल का अगर आपका बीमा है तो आप क्वॉर्टर्ली चलाते हो चार साल चलाया पाँच साल चलाया फिर आपने बंद कर तो मान लीजिए छे सात लाख रुपया आपको निकाल के वो दे देंगे ये आपका फायदा रहेगा इसमें

तो उसमें ये रहेगा जिस दिन जिस दिन जिस डेट तक आपने पैसा जमा किया हुआ है उस डेट तक आपका भुगतान हो जाएगा और जितना ब्याज उस पर लग रहा होगा उस डेट तक वो ब्याज भी आपको विथ ब्याज के साथ आपका पैसा वापस हो जाएगा तो हाँ ठीक बताइएगा तो हम घर आ जाएंगे आपके ठीक है भैया नमस्कार